बचपन में हिकिड़ो दफ़ो मां पूरी फैमलीअ सां गॾु पंहिंजी पुफीअ सां गॾ पंहिंजी चाचीअ सां गॾ पंहिंजे चाचा चाची सभु असां पूरी फैमली पूरी मिलाए करे असां ॾाढा ॼणा होॾे विया हुआसीं दिल्ली विया हुआसीं असां उनखां पोइ बढ़िया घुमियासीं फिरियासी दिल्लीअ में ॾाढो कुझु खाईंदा पीअंदा हुआसीं वैसे त मां केॾो वेंदो कोन हुअसि सिर्फ़ु नानाणे वेंदो आहियां पर हिकिड़ो दफ़ो सभु ईंअ फैमिली वारा राखी हुई त सभु गॾु मिलजी करे असां विया हुआसीं घुमणु ॾाढो मज़ो आहियो ॾाढा माण्हू हुआसीं उनखां पोइ दिल्ली वियासीं दिल्लीअ में पूरो घु पूरी दिल्ली घुमियासीं टे चारि ॾींहं हुते रहियासीं दिल्लीअ में वरी उन खां पोइ असां ओॾे विया अमृतसर वियासीं हुते वियासीं उते ॿ ॾींहं रहियासीं अमृतसर में बि वाहेगुरु बाबा जो दरबारु हुई उते बि ॾाढी देरि ॾाढो घुमियासीं उते असां बढ़िया कैब बुक कराए करे पूरो अमृतसर पा घुमूं पंजाब वंजाब साइड बि विया हुआसीं ॾाढो मज़ो अची वियो इहा इहो ॾींहं यादगार रहंदो बचपन जो जेको जेको असां बचपन में पहिरियों दफ़ो जेको मां घुमणु वियो हुअमि उहा यादगारु रहंदो